हँ हम रनिङ्गके वर्कऑउटके कोशिश केने छी खासकऽ कऽ जेकरा जॉगिङ्ग कहल जाइत छै जे स्थिर स्थिर दौड़ै छै कियाकि तेज दौड़लासँ ठेहुनपर बहुत जल्दी असर पड़ै छै तऽ चूँकि हम ठेहुनके बेसी जोड़ नहि देबै चाहैत रहै छी ठेहुनपर किया तऽ सामान्य जीवनमे हमरा चलै फिरै लेल बनायल गेल छै लड़ै लेल दौड़ै लेल तऽ नहि बनायल गेल छै तऽ हमर माननाइ अछि जे दौड़बाक चाही ओतबे जे सामान्य जीवनमे जेकर जरुरत रहै फिटनेस रहै दिल दिमाग तन्दुरुस्त रहै पसीना बहै आओर मेहनत करी इएह एकटा सोकाजवला गप बुझाइ छल तैँ ओतबे कयने छी ओना तऽ एक जमानामे क्रिकेट खेलाइत रही आओर तेज गेन्दबाजी करैत रही तऽ लम्बा रनअप लैत रहियै बाइस बाइस गजकेँ रनअप लैत रहियै तऽ ताहिमे तऽ तेजीसँ सेहो दौड़ति रहियै मुदा ओ युवावस्थाके समय रहै आब जे उमर छै ताहिमे एतेक तेज दौड़बाके कोशिश केनाइ जे छै से श्रेयस्कर नहि कहल जा सकैत अछि तैँ बुझु जे आब स्थिरसँ बुझु जे वर्कआउट करै छी ताकि तन्दुरुस्त रही दिल दिमाग दुरुस्त रहै बस एतबे प्रयोजन रहैत अछि